हाँ मैं अपने घर में एल पी जी गैस सिलेंडर का उपयोग करती हूँ हमें एल पी जी गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए जैसे गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो हमें सबसे पहले गैस की बटन चेक करना चाहिए की बटन चालू है कि या नहीं उसके बाद हमें रेगुलेटर चेक करना चाहिए रेगुलेटर चालू है या बंद गैस चालू करते हैं तो हमें फेस दूर रखना चाहिए और अगर हम गैस का सिलेंडर का उपयोग करते हैं या खाना बना रहे होते हैं तो हमें बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए बच्चों को गैस के पास नहीं आने देना चाहिए गैस सिलेंडर के पास मोबाइल नहीं रखना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी गैस सिलेंडर से दूर रखना चाहिए और अगर गैस चूल्हे पर कूकर चढ़ा है कूकर में सीटी नहीं आ रही है तो हमें गैस कूकर को चेक करना चाहिए सीटी क्यों नहीं आ रही है और अगर ज़्यादा देर तक सीटी नहीं आ रही है तो हमें गैस बंद कर देना चाहिए और हमें गैस सिलेंडर चालू करने के लिए हमेशा लाइटर का ही उपयोग करना चाहिए माचिस का उपयोग नहीं करना चाहिए